میں اپنے علاقے قریب دیہات یا قصبوں میں تقریباً ہر ہفتے ایک دو بار جاتا ہوں جانے کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں اکثر قریبی قصبے میں ضروری اشیاء جیسے سبزی گوشت کپڑے یا دیگر گھریلو سامان لانے جاتا ہوں کیونکہ ہمارے گاؤں میں سب کچھ دستیاب نہیں ہوتا اگر کسی گھر کے فرد کو ڈاکٹر دکھانا ہو یا دوائی لینی ہو تو ہم قریبی شہر یا قصبے جانا پڑتا ہے کیونکہ گاؤں میں محدود طبی سہولیت ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے بچوں کو اسکول یا کالج چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں بجلی کا بل جمع کرانے بینک کے لین دین کرنا یا کسی سرکاری دفتر میں کام ہو یا کسی اور وجہ سے جانا ہو شادی جنازہ